भारतमे जे सबसँ महत्वपूर्ण अगर पाबनि तिहारके छुट्टीके सन्दर्भमे प्रश्न अइ तऽ सबसँ महत्वपूर्ण छै स्वतन्त्रता दिवस जेकि पनरह अगस्तके मनाएल जाइ छथि आओर दोसर जे छिए ओ छै गणतन्त्र दिवस जे छब्बीस जनवरीके प्रतिवर्ष आओर दुनूके पाछाँ कारण छै एक पनरह अगस्त हमसब स्वतन्त्रता दिवसके रूपमे याद करै छी आओर दोसर जे छै गणतन्त्र दिवस एहि दिन देशके संविधान जे छै पूर्ण रूपसँ लागू कएल गेल रहै ओहि दुआरे हमसब ओकरा याद करै छी धन्यवाद